میں نے عام طور پر جبین نوٹیال کے گانے بہت پسند کرتا ہوں اور ایک بار اتفاق سے مجھے ان کا گانا سننے کا اتفاق ہوا براہ راست بہت اچھا وہ گانا گاتے ہیں ان کی گلو کاری میں ایک نغمگی اور ایک شائستگی ہوتی ہے جب بھی وہ گانا شروع کرتے ہیں تو ایک عجیب سا سماں بندھ جاتا ہے اور میں اکثر ان کے گانے سنا کرتا ہوں جس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے جب بھی میرا خالی وقت ہوتا ہے تو میں جبین نوٹیال جی کے گانے بہت سنتا ہوں تقریباً پانچ سالوں سے میں ان کے گانے سنا کرتا ہوں اور وہ ایک سے ایک گانے گاتے ہیں ان کی آواز بھی بہت پیاری اور بہت اچھی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند اور بہت لطف انگیز ہے